ایک دفعہ جب میں راج گھاٹ پر سویرے سویرے دوڑ رہا تھا تو میرا پاؤں سے جوتا نکل کر پیچھے آ رہے شخص پر لگا جا کے اور میرا جوتا اتر گیا اور جس سے میرے لگ گیا اور لوگ ہنس رہے تھے پھر وہاں پھر میں بھی ہنسنے لگا تو یہ میرے لیے ایک تفریحی واقعہ تھا بہت دلچسپ واقعہ تھا میرے لیے